जीअं त असां सिंधियुनि जूं सभु भाॼियूं सहूलियूं ऐंसुठियूं हूंदियूं आहिनि पर का का भाॼी अहिड़ी हूंदी आहे जंहिंमें महिनत जाम हूंदी आहे कॾहिं कॾहिं ॿार फरमाइश कंदा आहिनि त असांखे शोला बटोड़ा खारायो त उहे शोला ऐं बटोड़ा ठाहिण में जाम महिनत हूंदी आहे बटोड़ा जीअं चङी तरह हुन जो अटो न ठहियो त बटोड़ा न ठहंदा आहिनि इन करे शोलनि ऐं बटोड़नि जी जेका हूंदी आहे डिश हुन में थोरी वधीक महिनत आहे इन करे असां शोला बटोड़ा थोड़ा कॾहिं कॾहिं ठाहिणा पवंदा आहिनि